हेलो

ठीक छै अच्छा की जानकारी चाही अहाँके मेडिकल के बारेमे अच्छा अच्छा अहाँ कहाँ कतऽ छियै अखनी अच्छा अहाँके घर गुजराते भेल की अच्छा तऽ हमरा एतऽ जे छै ने सबसे बढ़िऑं सबसे बढ़िऑं जे मेडिकल छै अस्पताल छै सदर अस्पताल छै पूर्णिया मे छै बहुत बड़ा अस्पताल छै आ अहाँ अगर इलाज करबै लए चाहब तऽ अहाँ आ सकै छियै सब सऽ बढ़िऑं इलाज भए जाएत अहाँके ओतऽ आर ओतऽ के बात ई छै जे जेना अहाँके सर्दी खाँसी बुखार होइ छै जादा होइ छै तऽ हँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ ठीके छै तऽ अहाँ अहाँ एक काम करियौ ने तऽ आ जाउ पूर्णिया आ एतऽ हॉस्पिटल मे हम देखा देब अहाँके दबाइ उबाइ देत अहाँके तऽ एकदम सब चीज ठीक भऽ जाएत ई नहि छै कि खाँसी खाँसै छियै खाँसै छियै से नहि छै सब ठीक भऽ जाएत बुखार ठीक हो जाएत अहाँके खाँसी ठीक भऽ जाएत जते भी रोग छै अहाँके अहाँ निरोग हो जेबै अगर आप आबै लऽ चाहै छियै तऽ आ जाएब पूर्णिया आ जाएब हँ आरो ढेरी अस्पताल छै पूर्णिया आएब ने तऽ लाइन बाजार छै ने हमरा एतय ओकरा मे कि छै कि अस्पताले छै जइसन डॉक्टर खोजब वइसन डॉक्टर मिल जाएत अहाँकेॅं एक सऽ एक डॉक्टर छै आ पैसो कम लेत अहाँकेॅं हँ देखू हम जानल जाइ छियै जेना अहाँ हमरा फोन केलियै कि हमरा जेना छै डॉक्टर लग तऽ ओहने बहुत सारा लोक छै जेकरा जाय के रहै छै जानकारी नहि रहै छै तऽ ओ हमरा फोन करै छै कि दीदी हमरा बताबु कहाँ की छै नहि छै बढ़िऑं छै नीक छै नहि छै तऽ हम अहाँकेॅं ओइसने जगह पे लए जाएब जे खूब बढ़िऑं छै ई नहि छै कि हम डॉक्टर के पास लऽ के चलि गेलियै अहाँकेॅं आ बताए देलियै अइसन नहि छै बहुत सारा दबाइ के जानकारी हमरो छै हमहूँ बताए देब अहाँकेॅं आरो कोनो समस्या होयत तऽ ओहो भए जाएत ठीक भए जाएत सब ठीक भए जाएत अहाँ नीक सऽ जेबै अपन घर आरो किछु पूछना छै अहाँकेॅं नहि नहि तऽ अहाँ बढ़िऑं सऽ खाना उना खाइ छियै ने साफ सफाइ रखै छियै ने काहे कि बीमार जादा भी रहना अच्छा बात नहि होइ छै आब डॉक्टर के पास जेबै तऽ डॉक्टरो इएहे बात कहत कि खाना उना खाइये समय पर दबा पानी कीजिये अरे दबाइ उबाइ नहि लेब टाइम से नहि टाइम से खाएब तऽ तब तऽ बीमारे ने पड़बै अहाँ वहीँ बात छै हँ तब यही बात छै ने ताहिसॅं कहै छी हम अहाँके आ जाउ पूर्णिया पूर्णिया मे आ कर के डॉक्टर अच्छा ठीक छै तऽ वहाॅं फोन करिए हम ठीक छै ठीक